जखन हमरा लागैया कि जे हमरा गला बाझय लागल हेँ तखन हम अपन स्वरके कम लै छी आ ओहोसॅं नहि होइत अछि तँ कनी देर तक आराम कऽ लै छी ओहोसॅं नहि होइत अछि तँ कनी पानि पीबि लै छी एकर बाद शरीरमे किछो उर्जा आबि जाइत अछि एकर बाद फेर हम गीत गाबय लगै छी आर जे छै आवाज हम अपन अवाजके सुरक्षाके लेल दही नहि खाइ छी खट्टा नहि खाइ छी गर्म पानी पिबैत छी आ गर्म पानीसॅं कुल्ला करैत छी देख एकटा दवाइ आबैत अछि ओ दवाइ पिबैत छी आ खट्टासब चीज नहि खाइत छी हम अपन अवाजके लेल बहुत जे छै बहुत मुफ्त कोशिश करैत छी